پہلے زمانے میں لوگ نا مٹی کے برتن ہی یوز کرا کرتے تھے مطلب کھانا وانا بنانے کے لیے وہ اور مطلب کہ کہ سبزی وغیرہ بھی اس میں ہی بنتی تھی اور پانی کے مطلب گھڑے ہوتے تھے ان میں پانی رکھا کرتے تھے تو کافی ٹھنڈا رہتا تھا پانی اور اس میں سے کافی اچھی خوشبو بھی آتی تھی اور جیسے کہ چینی کے برتن بھی یوز کرتے تھے بہت سے لوگ اور انسان اپنے ہاتھوں سے برتن ہی بنایا کرتے تھے کمہار جو ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے برتن بناتے تھے اور سب وہاں سے خرید خرید کر ہی لے جایا کرتے تھے اور جو پہلے زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کرتی تھیں جیسے کہ اون کی کڑھائی ہو گئی ریشم کی کڑھائی ہو گئی موتی وغیرہ کی کڑھائی جو ہو گئی تو وہ سب اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھیں اور جب سلا کرتی تھیں وہ کافی اچھی لگتی تھی کڑھائی اور کافی مضبوط بھی ہوا کرتی تھی